नमस्ते सर जी मैंने भोजन का ऑर्डर दिया था लेकिन मुझे अभी वो वापस करना है क्यों क्योंकि जो मुझे भोजन प्राप्त हुआ है वो बिल्कुल ऑर्डर में जैसा दिखाया गया था बिल्कुल वैसा नहीं है मेरे अपेक्षाओं के अनुरूप बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि मैंने एक तो बिल्कुल सादा भोजन ऑर्डर किया था वो बहुत मसा मसालेदार आया है और वह ताज़ा तो बिल्कुल भी नहीं लग रहा है पूरे पैकिजिंग भी ख़राब है उसमें पूरी जगह वो तेल से की तरह बिखरा हुआ है भोजन थोड़ा सा छलक गया है और मैंने जिस छः रोटियाँ उसमें ऑर्डर की थी उसमें सिर्फ दो ही रोटियाँ मिली है मुझे आप ही बताइये यह ऐसी है सर्विस आपकी हाँ जी मैं अपने पैसे वापस चाहती हूँ जी सर कब तक हो जाएगा यह पंद्रह मिनट में ओके धन्यवाद